ڈانس ایک آرٹ ہے ایک کلا ہے جو کہ ہندوستان کے اندر بہت مشہور و مقبول ہے ڈانس ایک ایسی آرٹ ہے جو لوگوں کے جذباتوں اور احساسات سے جڑی ہوئی ہے جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ڈانس کریں عموماً شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ شادی والے دن بارات میں لوگ خوشی سے ناچتے ہیں جس سے معلوم چلتا ہے کہ ڈانس خوشی کی علامت ہے ڈانس انسان کو اکٹھا کرنے کا بھی کام کرتی ہے جیسے جب ایک ڈانسر ڈانس کرتا ہے تو تمام لوگ اسے دیکھنے کے لیے ایک جگہ اکھٹا ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈانس لوگوں کو اکٹھا بھی کرنے کی قوت رکھتا ہے ڈانس جب لوگوں کی اکٹھا کرتا ہے تو یہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کس ذات کے اور کس مذہب کے لوگ ہیں بلکہ سب ایک ہی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ڈانس یکجہتی کو بڑھاوا دیتا ہے